आप संध्या की टीचर बोल रही है हम ऊषा बोल रहे है हमको हमको ना आप से डांस सीखना था आप डांस की टीचर है ना हम आदर्श शिक्षा हम आदर्श शिक्षा निकेतन स्कूल से बोल रहे हैं आप जान रही हैं तो अब हमको डांस सीखना है जैसे आप किस तरीके का आप हमको डांस सिखाती हैं डांस का डांस का नाम जैसे भरतनाट्यम हो गया और क्लासिकल हो गया आजकल तो भोजपुरी नृत्य है वो हमको भरत भरत हमको सब फील्ड में आगे जाना है जैसे हम चाहते हैं कि डांस में जैसे आप इतनी अच्छी हैं मतलब डांस अच्छा करती हैं तो हमें भी सीखना हैं आप किसी भी फील्ड में मतलब मेरे को सिखा सकती हैं भरतनाट्यम सीखा दीजिए या फिर कथकली कोई सा भी डांस

तो इतना फीस हम अफ्फोरटेबल नहीं कर पाएंगे ठीक है आपका टाइमिंग कब है डांस का अच्छा ठीक है आप कौन से लेवल तक मतलब डांस काॅम्पिटिशन में भाग लिए हैं कहाँ कहाँ तक मतलब आपका सफर कैसा रहा बताइए कहाँ कहाँ इंटरनेशनल या नेशनल स्टेट डिस्ट्रिक्ट कहाँ तक आप खेली मतलब डांस की हैं मैं ये जानना चहती हूँ लेवल में आप बता सकती हैं आप किस एरिया से खेलती हैं किस डिस्ट्रिक्ट से खेलती हैं और कौन सी कॉलेज में आप और कौन कौन से कॉलेज में आप डांस की हैं

हाँ हम कशी विद्यापीठ की स्टूडेंट हैं वहाँ पे

आप डांस की टीचर हैं आप और आप इंटरनेशनल तक भी डांस सीखी हैं

अच्छा

आप कितना लेवल तक की हैं डांस हमे ठीक है मैं आप तो बहुत डांस अच्छा करती ठीक है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मुझे डांस सीखाने के लिए एग्री हुई धन्यवाद ठीक है ठीक है धन्यवाद रखते है ना